औ आं बिदिनो गोबां खरा खारनाय गेलेमुफोराव बाहागो लाबाय जेरै वान मिटार रानिं खारनाय आरो बिदिनो फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बिदिनो गोबां गेलेनायफोराव बाहागो लाबाय वान मिटार रानिं खारनाय बेफोरावबो खारदोंमोन आरो फुटबल बायदिसिना बेफोरखौबो गेलेबाय फुटबल गेलेनायाव बिदिनो बोरैबा आइथिंजो आइथिं नांलायफ्लांगोन बोरैबा आखाइजों आखाइ नांफ्लांगोन बोरैबा आखाइया बिनि मोखांफोराव नांहैगोन बेयावनो बोरैबा बोरैबि नांज्लाय लायनायावनो बिदिनो फेर फाथिलायनाय जागोन बिदिनो नांज्लाय लायनाय जायो बेफोरबादिनो गोबां जाथाय जाखांबाय बिदि फुटबल बायदिसिना भलिबल बेफोरबायदि गेलेनायावबो गोबां नारा नाथा जायो बे नारा नाथाया उनाव लासैनो जोबलाङो मानोना गेलेनायाव बेफोरो जाखायो होननानै बयबो बुजिलायो एसे एनैखौ बुंगोन बिदि खालाम नाङा मानो नाङा बिदि दागेले एबा गेले होननानै बुंलायो बिदिनो एसे एनै फेर फाथिलायनाय जायो बेफोरबायदि गेलेमु गेलेनायाव आरो बिदिनो मिलायलायनानै थाफिनो आरो